تلنگانہ میں ساری دنیا میں رمضان شریف رمضان کی عید بقرعید کی عید بہت ہی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے رمضان میں لوگ روزے رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اِفطار سحر کرتے ہیں جو کہ بہت ہی بہت ثواب کے کام کرتے ہیں فطرہ زکوٰۃ ہر کوئی نکالنے میں رہتے ہیں بقرعید کی عید اللّہ کی راہ میں قربانیاں ہوتے ہیں حج حج کو جاتے ہیں لوگ بہت ہی بہت اَچھّا فیسٹیول ہے بہت ہی مُہذّب مُہذّب فیسٹیول ہوتا ہے بقرعید پہ رمضان اور یہ بتمہ جو کھیلتے ہیں اُس میں بھی لوگ بہت شامل ہوتے ہیں ڈانس کرتے ہیں ایک دوسرے سے خوشیوں سے نئے کپڑے پہنتے ہیں ہندو تہوار دشہرا دیپاولی دیپاولی میں دئے جلاتے ہیں پٹاخے پھوڑتے ہیں وہ بھی تہوار بہت ہی روشن ہوتا ہے ہندو کے لیے اور بہت ہی مزے لیتے ہیں یہ تہوار میں جو کہ بہت فیسٹیول مشہور ہے تلنگانہ میں یہ سب فیسٹیولس بہت ہی بہت مشہور ہے